हमर सबकेँ क्षेत्रमे जे है समस्या जे है गन्दगी पानि उनी जे रहै छै ओकरा कीड़ा मकोड़ा सब पड़ि गेलक मच्छड़ उच्छड़ भेलक मच्छड़के काटे से भेलैक डेंगू उँगु भेलैक हँ बोखार उखाड़ लगलक सर्दी खासी आम भए गेलै हँ आओर ई समस्याके कारण से लोग बिमार जादा पड़ जाइ छै आओर एकरा लागी जे है स्वास्थ्य समस्याके सुधार करे लागी तऽ साफ सफइया भी बहुत जरुरी पड़ै छै जाहिसे सक्रमण बिमारी नऽ हो डेंगू उँगु नऽ फैले कीआकि डेंगू जे है अभी नयामे जे है बिहारमे बेसी चल रहल है हँ आओर भी बहुत सारे समस्या है ओ सब जे है जैसे दलित वर्ग वाला क्षेत्र भए गेलै जहाँ सफइया कम भेलक ओहा जे है डायरिया के प्रकोप भी रहए छै आ कइ प्रकारके समस्या आबैत जाइत भी रहै छै हँ आ कुपोषित होएके कारण जे है से खूनके कमी हो जाइ छै खासकर गरीब महिलामे मुस्लिम महिलामे दलित वर्गमे ई सबकेँ लागी ठीक करेके लागी सरकारके कोइ उपाय करेके चाही